नमस्कार दोस्तों मैं गिरीश जी आज मैं आपको हिंदी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जो हमारी मातृभाषा है हिंदी ये ना एक वो सिर्फ़ मातृभाषा है कि ये एक कम्यूनिकेसन करने का माध्यम है मतलब कि ये सिर्फ़ एक लैंगुएज नहीं है हिंदी क्या है कि जैसे हमारे काफ़ी इमोसन्स जो हैं लगे हैं हिंदी खास करके उत्तर प्रदेश का जो है वो मदर टंग है हम यहाँ की मातृभाषा जो है हिंदी है हिंदी का भी कई रूप यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जैसे अवधि हो गया और ये ब्रजभाषी हो गया हिंदी के कई रूप उत्तर प्रदेश में अनेकों जगह पे देखने को मिलते हैं हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी एक काफ़ी सरल और सीधी भाषा है जैसे कि अन्य भाषाओं की तुलना में अंग्रेज़ी हो गया वो क्या अंग्रेज़ी थोड़ी जटिल है और हिंदी में क्या है हिंदी में कम अक्षरों का प्रयोग और सही वर्ण सही भाषाओं का सही मतलब और इंग्लिस में क्या है इंग्लिस काफ़ी पेचीदा है और इंग्लिस की तुलना में इसमें कम अक्षरों का यूज़ होता है तो फ़िर हिंदी जो है हमारे लिए हर हर तरीके से काफ़ी आसान हैं जो मतलब की जो ऑदर इस्टेटस की हम बात करें जैसे जहाँ पे तेलुगु मलयालम कन्नड़ बोली जाती है वो सब क्या सोचते हैं कि हिंदी जो है काफ़ी मतलब की जटिल भाषा है काफ़ी हार्ड है लेकिन ऐसा नहीं है हिंदी ना कि हमारी सिर्फ़ राष्ट्रभाषा है हिंदी एक सुविचार माध्यम है आपस में लोगों को जोड़े रखने का और लोगों से बातचीत कम्यूनिकेट करने का जैसा की हमारे संविधान में भी जो हिंदी को है वो विशेष प्रिफ़रेंस दिया गया है व वहाँ के जो फ़ंडामेंटल राइट्स हैं मौलिक अधिकार हैं और फिर चाहे वो प्रीऐमबल हो गया प्रस्तावना हो गया जो भी हो गया सब हिंदी में ही लिखे हैं और हमारे मुद्राओं पे भी आप देखेंगे तो हिंदी में ही काफ़ी बोल्ड अक्षरों में ही जो नोट की ओरिजिनल इस्पेसिफ़ाईड वैल्यू है वो हिंदी और इंग्लिस दोनों भाषाओं में लिखी जाती है हमारे नैसनल एंब्लम पे भी जैसे कि सत्यमेव जयते और जो संविधान का प्रस्तावना है वो सब भी लिखे जाते हैं सां जैसा कि हमारा जो नया सांसद भवन भी बनाया तो उसमें भी आप देखेंगे तो कुछ हिंदी व संस्कृत दोनों के शब्दों का प्रयोग करके दीवारों पर काफ़ी सारे शब्द जैसे प्रस्तावना हो गए हैं हमारे राष्ट्र से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य हो गए दिनांक हो गए वो सब क्या हिंदी में ही लिखित हैं और हिंदी ना सिर्फ़ आज के ज़माने में बल्कि पुराने समय से भी मतलब इसकी प्रथा काफ़ी लंबी चली है आ रही है अगर हम बात करें मौर्य शासन की या फ़िर बुद्ध शासन की इन सब शासनों में भी हिंदी को ही अत्यधिक महत्वता दी गई है इसके अर हमा इसे हमारे भाष हम भारत में जो है बत्तीस भाषाएँ जो हैं हमारे हैं हमारे भारत में अट्ठाईस राज्य हैं और वहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं परंतु हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी संपूर्ण भारत में प्रचलित है